हमारे क्षेत्र में कोविड नाईन्टीन महामारी के दौरान स्थित बहुत समान्य थी बहुत से मनुष्य या आदमी जो थे समय समय पर अपना चेकिंग भी कराते रहते थे और जो हमने उपचार के लिए

सदुपयोग किया और टाइम टाइम से जाकर के अपना टीकाकरण कराया इससे हमारे क्षेत्र में जो आदमी नहीं जानकारी में थे उनको भी हमने उनको समान रूप से समझा बुझाकर और उनको अपने संसाधन के द्वारा ले जाकर बूथों के ऊपर उनका टीकाकरण कराया इसी इसलिए इस दौरान हमारी क्षेत्र में जो थी कोविड कोविड नाइन्टी नाईन महामारी जो थी बहुत ही सुचारु रूप से सम्भव थी और इसके लिए जितने भी उसमें सदस्य या मेम्बर सम्मिलित थे उन्होंने बहुत ही अपने व्यवहार अपने कर्तव्य से निष्ठावान रूप से इस चीज़ को सुचारु रूप से चलाने का प्रयास किया इसलिए हरेक आदमी मतलब कोई भी आदमी बच नहीं सका यो कोवि नाईन कोविड नाईन्टीन नाईन्टीन से सुरक्षित रखने के लिए जो टीकाकरण हुआ था उसमें भाग लिया यहाँ तक कि एक के बजाय दूसरा भी कोविड नाइन्टी नाईन का टीकाकरण हुआ उसमें भी भाग लिया तीस इस वजह से हमारे क्षेत्र में कोविड नाइन्टी नाईन का जो महामारी के दौरान स्थिति बहुत सामान्य थी कोई भी आपदा जैसा स्थित नहीं हुआ और न ही कोई भी इसमें परेशानी हुआ हम लोग को समय समय पर अपने खान पीन का व्यवस्था रखे अपने परिवार वालों का भी व्यवस्था रखे और अपने सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ये हमारा परम कर्तव्य था यदि हम मार्केट वगैरह में भी जाते थे तो हमने सामान्य दूरी और मास्क का हमेशा उपयोग किया और हमेशा हमको मांस लगाने के लिए प्रेरित किया गया इस वजह से हमारे क्षेत्र में कोविड नाइन्टी नाईन का नाइन्टी का बहुत ही अफेक्ट नहीं रहा और हमारी स्थिति बहुत अच्छी रही इस वजह से हम इसके लिए जो उसमें कार्यरत थे उनके लिए बहुत आभारी हूँ और अपने परिवार को भी कोविड नाईन्टीन से सुरक्षित रखा और खुद को रखा और आसपास भी रखा पड़ोस भी रखा जिसको मतलब किसी चीज़ कि कठनाई होती थी उनको हम किसी साधन के द्वारा उपचार केंद्र पहले जाते थे और उनको सही रूप से टीकाकारण कराते थे इस वजह से हमारा क्षेत्र बहुत ही खुशहाल था और स्थिति भी बहुत अच्छी थी और सब परिवार भी सुरक्षित था